हैलो जय झूलेलाल सोना होटल मेनेजर अॼु आरितवारु आहे त तव्हांजो माण्हू मूंखे रोटी ॾियणु ईंदो त मां तव्हांखे ऑडर ॾियां जे उहो अचे टाइम सां खणी त सुठी ॻाल्हि आहे न त मूंखे तव्हां ॿुधायो अचे उहो तव्हांखां मुंहिंजो घरु परे आहे पोइ उन तव्हां माण्हूअ खां पुछियोसि जे अचे अगरि खणी त मां तव्हाखां सभु लिखायां जय झूलेलाल